میں نے ایموزون کمپی سے پہلا پروڈیکٹ ایک لیپ ٹاپ منگوایا جوکہ ایچ پی کا ہے اس کا پورا نام ایچ پی پیویلین جی سکس ہے یہ لیپ ٹاپ میں نے دو ہزار چودہ میں منگوایا تھا اس کی کارکردگی اور اس کی ادائیگی اور پرفارمینس کافی اچھا لگا مجھے اس میں پانچ سو بارہ جی بی ریم تھے ڈسپلے کافی اچھا ہے کیبورڈ بھی کافی اچھا ہے جب سے میں اسے یوز کر رہا ہوں جب سے میں اسے استعمال کر رہا ہوں مجھے اب تک کوئی خرابی کوئی لیگ کوئی ہینگ یہ سب نظر نہیں آیا یہ پروڈیکٹ بہت اچھا ہے میں نے اس لیپ ٹاپ کو اپنے پڑھائی کے ہوم ورک کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور اپنے دیگر کاموں میں بھی اسے استعمال کیا ہے اور لوگوں کے آن لائن سروسز گورنمنٹس فام کی جو سروسز ہوتی ہیں وہ سب بھی میں نے اس لیپ ٹاپ کے ذریعے سے کیا ہے جوکہ یہ بہت اچھا ہے ابھی تک اس میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے اسکری اس کی بیٹری بیک اپ بھی کافی اچھی ہے اس کے کیبورڈ اب تک ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے ڈسپلے کی کوالٹی کافی اچھا ہے اس میں ہینگ نہیں کرتا ہے میں نے اس سے آفس کے کچھ کام بھی کیے ٹیلی اور ایکسل وغیرہ یہ سب بھی یوز کیے فوٹوشاپ جیسے دیگر اپلیکیشنس کا بھی اس میں استعمال کیا جوکہ بہت ہی بہترین انداز میں چل رہا ہے چارجنگ وغیرہ کا اس میں کوئی پرابلم کوئی ایشو نہیں ہوا ابھی تک سب کچھ اس کا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے جوکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایچ پی کمپنی والوں کا اور ایمیزون کے آنرس کا کہ انہوں نے مجھے ایک بہترین لیپ ٹاپ

جوکہ اس کو یوز کر کے اس کو استعمال کر کے مجھے کافی اچھا لگا میں اس پروڈکٹ سے بہت خوش ہوں یہ بہت اچھا پروڈیکٹ ہے اس میں اب تک کی کوئی خرابی نہیں ہے